छह लख सत हज़ार नव सौ पंजवीह रूपिया नव लख ॾह हज़ार सत सौ एकवीह रूपिया पंद्रहं वीह लख सतावीअ हज़ार नव सौ छवीह रूपिया पंजवीह लख सत सौ इकवीह रूपिया अठावीह पैसा नव लख वीह हज़ार सत सौ उणिटीह रूपिया पंद्रहं लख सत सौ नवे रूपिया पंजवीह पैसा